हैलो अंजी अच्छा तुसें घर ई सजाना साढ़े कोल गुलाब दे फुल्ल बी हैन जैसमीन होर बी बड़े टाईप दे फुल्ल न जेह्ड़े मर्जी लैने होन अच्छा अच्छा कोई निं अस आपूं डेकोरेट करी लैगे आं बधिया क्वालिटी दे फुल्ल न तुस जेह्ड़े मर्जी लैओ तुसेंगी भेजी देई ओड़गे जैसमीन गुलाब होर बी बड़े टाईप दे तुस आइयै दिक्खी लैयो ठीक ऐ थैंक यू